औ हेल' औ नोंथां मा खबर ए मोजां दं औ हाब दिनैसो इसिबां गोबावनि उनाव ओमफ्राय माथो खबरमोन नोंथां

दाथ' दाथ' बेनोथ'लै बबे बबे मोजांथाय माथो मानसिफ्रा इउ एन खौ मोजां बुंसोगारो नंगौना नङा आंबो बारा खबर लानाय जाया आं खुगानिफ्रायसो खोनायो मानसिफ्रालाय मोजां होन्नानै बुङो आरोखि दासानदि थांनायाथ' एसे बुरजा थाङो होन्दोंलै इंलिस मेडियाम बायदि नोंथां बिदिनो नयस' गाहाम लायोनो मासाव औ मान्थलि दिउसआ

औ एसे बुरजा लायो होननाय खोनादोंमोन नो अब्लाबो स्कुलफ्रालाय दंलाबायोलै खिन्थु नै माबा मेट्रिकफ्रावनो पासानो जानो रोङानो माथो मानसिफ्रा एसे सारिस' गाहामजों जानायफोरनो दंलाबायो दा दानि ओ गोनोखोआरि माबायाव कम्पिटिसन जुगाव एसे मोजां स्कुलाव सोआबाबो होनै माथो जानोनो नागेरथारला थांनाय फैनायल' बायदि जाथारो रोंलायलांला औ

औ दे दे दे दे दे दे उनाव रायलायबावसै दे दे दे